सुपौलके किछु उल्लेखनीय स्थल हम एतऽ अहाँके कहै छी जाहिमे प्रमुख हम अपन गामेसँ स्टार्ट करब तिल्हेश्वर स्थान तिल्हेश्वर स्थान बाबा महादेवके एकटा मन्दिर अछि जे सए अथी की कहि सकै छी हुनका खुदसँ भेल यऽ अङ्कुरित महादेव हुनका कहल जाइ छथिन तऽ ओतऽ एतऽ बहुत प्रधान स्थल छै पहिने एखन खास कए कऽ अगर अहाँ एहि एरिया एबै तऽ अहाँके सुपौलमे केओ भी अगर तिल्हेश्वर स्थानके नाम कहबै तऽ ओहि स्थानसँ अहाँके केओ भी परिचित हैत एतऽ तिल्हेश्वर स्थानके महिमा बहुत बढ़ि गेल यऽ साल किछु सालमे कियाकि बाबा अपन कृपा सबपर बरसेने छथिन तिल्हेश्वर बाबा एतऽ साथमे गौड़ी शङ्करके साथ रहै छथिन भगवतियो छथिन एतऽ आओर भी एतऽ बहुत सारा मन्दिर यऽ जेना भैरो नाथके मन्दिर छथिन एतऽ एतऽ नन्दी बाबा छथिन एतऽ गणेशजी यऽ एतऽ गौड़ी मैया यऽ एतऽ माँ दुर्गाके रूप यऽ एतऽ साथमे हनुमानजी आओर भगवान रामके मन्दिर से यऽ तिल्हेश्वर स्थान बहुत प्रमुख स्थल यऽ हमर गाँवके आओर हमर सुपौल जिलाके फेर अगर हम दोसर स्थानपर आएब तऽ कोशी नदी तऽ कोशी नदी घुमैके लिए सहीमे एकटा बड़ा मनोहर स्थान यऽ अहाँ जइयौ भोर या साँझ कऽ जे नीक हवा चलत खासकऽ अहाँके बोटिङ्गके अवसर से मिलत ओतऽ सस्ता अगर कम दाममे अहाँके नीक घुमनाइ यऽ तऽ अहाँ कोशी घुमि सकै छी साथमे ओतऽ बोटिङ्गगके अनुभव लए सकै छी आनन्द लए सकै छी आओर अपन परिवारके साथ जाकऽ खाना भोजन पानि लए कऽ बढ़िआँ सँ ओतऽ पिकनिक जकाँ से मना सकै छी तऽ तेसर स्थान अगर हम जइयै ओतऽ तऽ परसरमामे एगो बहुत प्रमुख स्थान छथिन बाबाजी कुटीर लक्ष्मीनाथ गोसाईके बहुत कम आदमी हिनकासँ एखन ई आधुनिक जमानामे परिचित यऽ लेकिन लक्ष्मीनाथ गोसाई बाबा बहुत प्रमुख आओर हुनकर योगदान मैथिली संस्कृति आओर ई जिलाके योगदान आओर कहब साथ साथ हिन्दु सभ्यतामे बहुत पैघ योगदान रहल छनि तऽ ओतऽ एकबेर अगर अहाँ कहियो भी जाइ छी तऽ हमसब परिवार तऽ जेबे करै छी आओर कोशिश करै छियै सब आदमी हम कहैलए कि जरुर ओतय ओ स्थान मतलब अहाँ अपन दर्शन करियौ बाबाके साथमे एकटा आओर स्थानके हम जिक्र करब हरदी स्थानके माँ दुर्गाके एगो बहुत प्रमुख स्थान छनि हरदी ओतऽ हरदी गाँमोके नाम छै आओर नामे पड़ल छै हरदी दुर्गा स्थान ओतऽअहाँ जाए कऽ माँ के पूजा अर्चना कए सकै छी साथमे ई सुपौल जिलामे कई सारा अहाँके मन्दिरके साथ साथ बहुत सारा प्रमुख मस्जिद सब भी भेट जाएत तऽ एतऽ हर धर्मके आदमी साथमे मिलि जुलिकऽ रहैए तकर बाद एकटा बात हम आओर हम कहब आइकाल्हि आधुनिक जमाना छै लोक सब शहरसँ किएकि सुपौल एकटा बढ़िआँ शहरो विकसित भए गेल छै गाँव सभमे तऽ गाछी वृक्षी पार्क बहुत छै लोग ओतहियो आनन्द लइए साथमे सुपौल जिलामे एकटा चिल्ड्रेन पार्क से खुललैए जे देखय छी साँझमे खूब भीड़ लागल रहै छै आओर निको छै एगो ताकि गाँव सबमे शहर सबमे गाछीके सुविधा तऽ छै नहि तऽ एकटा चिल्ड्रन पार्क बढ़िआँ सनक बनौने छै आओर ओतऽ पर परिवार अपन गेल अपन बच्चा सबके साथ झूला सब लागल छै ओतऽ आनन्द लइए साथमे एकटा तऽ सुपौल जिलामे फिल्मके देखयके स्थानो छै थियेटरो छै चन्द्रा टाकीज ओतहियो लोग अपन पर परिवारके साथ जाइए आओर फेर मनोरञ्जनके अवसर प्राप्त होइ छै